हमें खाना में दाल चावल सब्जी तो हमें गर्मी के मौसम में ऐसा खाना खाना चाहिए जिससे हमारा सेहत अच्छा रहे तो उसमें हम अरहर का दाल और उड़द का दाल दोनों मिक्स करके और पालक दाल में डाल कर उसका बना कर और खाएंगे तो अच्छा और खाने के साथ खाने के साथ सलाद पौष्टिक के लिए और पाचक के लिए बहुत अच्छा होता है खीरा और गाजर और चुकंदर टमाटर और मिल गया तो मूली गर्मी के दिन में ए अच्छा और ए नीम्बू गर्मी में इस्तेमाल करने वाली चीज है और चना की जैसे दाल हो गया चना के दाल और मटर के दाल और मसूर की दाल ये दोनों दाल इसमें मिक्स करके और मसालेदार बनाके खाएं सब्जी में समझो लौका के सब्जी करेला बोडा भिंडी कुन कुंदरु कटहल और पालक ये सब और चौराई गर्मी के दिनों में ये सब सब्जियाँ ठंडी और सहजन की भी सब्जी बहुत अच्छी होती है और गोभी फल और ये सब सब्जियाँ बहोत अच्छी